مجھے لگتا ہے کہ اگلی نسل کو تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کن قربانیوں سے ہماری زمین ہماری آزادی اور ہمارے اقتدار کو بچایا اگر ہم اپنی نسل کو یہ نہ سکھائیں گے تو وہ اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے میں خود اپنے بچوں کو مختلف تاریخی واقعات اور شخصیات کے بارے میں کہانیاں سناتا ہوں جیسے ٹیپو سلطان رانی لکشمی بائی اشوک اعظم یا اکبر بادشاہ کی ان کی کہانیوں سے بچوں کو نہ صرف علم حاصل ہوتا ہے بلکہ ان میں حب الوطنی اور اخلاقی اقتدار بھی پیدا ہوتی ہے